जी बोलिए पानी बीस रुपये लीटर है और शहर में पानी कैसे बदला जाता है शहर में पानी जो है ना कई तरीक़ों से बचाया जाता है इसके लिए जैसे कि हम कोई भी जब बारिश का समय हो तो बारिश के समय में छत से पानी इखट्टा करते हैं और उस पानी का उपयोग हम किसी कपड़ा धोने में बर्तन धोने में इत्यादि में करते हैं तो इत इस प्रकार पानी का बचत किया जा सकता है फिर उसके बाद और कई तरीक़े हैं पानी बचत करने के जैसे कि जितनी ज़रूरत हो उतने ही पानी का उपयोग करें नहाने के लिए जितना मतलब कि ज़रूरत पानी होना होता है पानी का उतना ही किया जाता है चा चाहिए एक बाल्टी के जगह दो बाल्टी का यूज़ नहीं करना चाहिए इससे पानी की बचत होती है पीने वाले जल को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए ठीक है हाँ हाँ हाँ पानी एक दम बिल्कुल स्वच्छ है पानी एक दम सप्लाइड वाटर मिलता है यहाँ पर जी यहाँ पर तीन टाइम आपको पानी मिलेगा सुबह में छः से आठ और उसके बाद दोपहर में बारह से दो बजे और फिर शाम में छः से आठ मिलेगा पानी आपको सप्लाई वाटर है यहाँ पर सप्लाई पानी आपको दिया जाएगा ठीक है आपको मिल जाएगा कब से चाहिए पानी आपको और पानी का दुरुपयोग ना नहीं कीजिएगा नहीं नहीं है वह सब कचरा उचरा नहीं है पानी एक दम आपको पूरा शुद्ध पानी मिलेगा इसमें पानी में शिकायत का कोई मौक़ा नहीं दिया जाएगा मेरे यहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है यहाँ मेरे यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं पानी लेने के लिए ठीक है हमारे यहाँ पानी की इतनी इतनी अच्छा शुद्धता है कि लोग दूर दूर से आते हैं और बोलते हैं जो पानी यहीं से चाहिए पानी की शुद्धता बहुत अच्छी है किसी ने आज तक शिकायत नहीं किया है और आपको भी शिकायत का मौक़ा नहीं मिलेगा आप एक बार यूज़ कर के देखिए और आपको इस क्या बोले इसके अलावा आपको शिकायत का मौक़ा नहीं मिलेगा ठीक है आप कब से पानी दे दें आपको ठीक है तो हम बोल दे रहें आपको शिकायत का कोई मौक़ा नहीं मिलेगा पानी में और पानी एक दम शुद्ध होगा ठीक है